दुनिया बहुत तेज़ि से बदल रही है आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी यदि आप देखें तो बहुत तेज़ि से उस में बदलाव हो रहे हैं जैसे मोबाइल के हाथों में आने से चीज़ें बहुत आसान हुई हैं आप को बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप घर बैठे अपने अलग अलग उत्पादों का ऑर्डर कर सकते हैं आप खाना घर बैठ के मंगा सकते हैं आप सब्ज़ी घर बैठ के मंगा सकते हैं आप किराना घर बैठ के मंगा सकते हैं यहाँ तक कि आप को कहीं आना जाना हो तो टैक्सी आप के एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध है बाइक आप के एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध है तो ये चीज़ें बहुत तेज़ि से बदल रही हैं और इसके चलते अगर आप देखेंगे कि लोगों की ज़िंदगी कई बार बहुत आसान भी हुई है इसके साथ साथ कुछ कठिनता भी आई हैं कि जैसे जो मोबाइल जिस ने आप की ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया है उसी मोबाइल ने आप की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं उसी मोबाइल की परेशानियों के चलते बच्चों के हाथ में अब ये मोबाइल है और बच्चे शिथिल जादा होते जा रहे हैं यानी जो बच्चे खेलते कूदते रहते थे हर समय वो घर की चार दिवारी तक सीमित हो गए हैं तो कई बार जो घरों के बाहर खेलने वाले जो खेल थे वो बच्चे अब कम खेलते हैं और घरों के अंदर बैठ कर मोबाइल आधारित जो खेल हैं वो बढ़ावा उस ज़्यादा हुआ है जिसके चलते अलग तरीक़े की बीमारियाँ बच्चों को घेर रही हैं जिस में से डाइबिटीज़ प्रमुख है